सान्नां शंकरपाळे मणगणें दोस बीबीक दोदोल पातोळ्यो नेवऱ्यो साकरभात शिरो शिरवळ्यो नाल्लाची कापां तवशे कापां खाजें सजी दोशा कापां सान्नां रव्या लाडू बेसन लाडू पिठाचें लाडू मुगा लाडू गॉड फोव खीर रोस फोव गोड बाकरे गोड पोळें चकल्यो बुंदी लाडू